पूर्णियामे बहुत समस्या छै जेना रोडके समस्या छै तऽ स्वास्थ्यके समस्या छै आओर रोजगारके समस्या छै बहुत सारा चीज ओकरा निपटाराके लेल जेना हमरा सभके जाइके पड़तै कोनो बड़का अफसरके पास तऽ उहो सभ तऽ बात नहि सुनै छै नेता कोनो बात नहि सुनै छै ई वोटके टाइममे आबै छै आओर वोट तऽ माङ्गि लै छै तकर बाद कोनो ध्यान नहि दै छै अभी पूर्णियाके सड़क देख लियौ मरङ्गा मरङ्गा सँ लए के सरिलौ मरङ्गासँ लअ कए बस स्टैण्ड तक कोनो रोडके व्यवस्था नहि छै रोड दू महीनासँ तोड़ि कऽ चलि गेलै अभी तक कोनो निपटारा नहि केलकै ओकर तऽ सएह सभ स्थिति खराब छै स्वास्थके लेल एहिठाम कोनो व्यवस्था नहि छै बाहर जै पड़ै छै सिलीगुड़ी जाइ पड़ै छै कभ कभी दरभङ्गा जाइ पड़ै छै लेकिन एहिठाम ओते व्यवस्था नहि छै ओकरा लेल रोजगारके लेल फॉर्म आबै छै तीस हजार आओर आओर आदमी भरै छै एक करोड़ कोनो व्यवस्थे नहि छै ओकरा सभके लेल ध्यान देतै नेता सभ कोनो बात नहि सुनै छै

बहुते सारा एहन कठिन काम छै जे नहि करै छै नेता सब ध्यान नहि दै छै से ओकरापर ध्यान देबाक चाही आओर हो गया कि